स्हाड़ियां पंज जेह्कियां पंज तरीकां न मश्हूर न साढ़े मुल्खै च जियां पंदरां अगस्त होई गेआ उस दिन स्हाड़ा मुल्ख अज़ाद होए दा होन्दा ख़ुशी च अस उसी पंदरा अगस्त गी मनांदे छब्बी जनबरी होई गेई साढ़े मुल्खै स्हाड़े मुल्खै दा संविधान जेह्का ओह् उस दिन बने दा होंदा दो अक्टूबर गांधी जंयती होई गेई उसदे बाद इक्की जून गी योग योग दिवस बनांदे आं अस पंज सितम्बर टीचर डे जेह्का ओह् बनांदे अस